हलो ओला कैब सर्विस हा मूंखे इन्क्वारी खपे असां फैमिली सॼी घुमणु वञणु चाहियूं था त तव्हां असांखे सलाहु ॾेई सघंदऔ भई असां सिक्स सीटर सूटेबल रहंदी या फोर सीटर छो त असां सां गॾु ॿ नंढा ॿार बि आहिनि त असांजे ख़्याल में उहो ॿ बार असां सां फोर सीटर में एडजस्ट थी वेंदा हुन खां पोइ बि तव्हां जीअं असांखे सलाहु ॾियो ऐं हिकिड़ी बि ॻाल्हि बि पुछणी आहे त भई अगरि असांखे अॻियां किथे ॿारनि जे करे किथे बीहणो थो पवे त तव्हां जो ड्राइवर ओला कैब के किथे बि बीहारींदो चवण ते की न न ऐं ॿियो तव्हां जो फोर सीटर ऐं सिक्स सीटर इन्हनि ॿिनि जो घणो रेट आहे उहो अमाउंट बि असांखे ॿुधायो हलो हा ठीकु आहे त तव्हां असांखे फोर सीटर कैब भले बुक कराइणी आहे त तव्हां पंहिंजो कुझु कॉन्टेक्ट नंबर जेको बि व्हाटसअप ते मोकिलियो त असां तव्हां खे पैसा पेड कयूं ऐं प्लस इहो बि ॿुधायो भई तव्हां जो टोल नाका जेके ईंदा आहिनि त उहे सॼो रेट उन में कैलकुलेट थींदो कि न उहे असांखे अलॻि सां भरणा पवंदा न न उहे तव्हां सभु पहिरों मूखें ॿुधाईंदा तॾहिं मां तव्हां खे भई इहो चवंदमि त कैब बुक कयो ऐं पोइ पैसा असां मां तव्हां खे ओॾी महिल ई व्हाटसअप ते पे करे छॾीदमि जीअं तव्हां मूंखे ॿुधाईंदौ तीअं ई मां तव्हां खे पैसा पे कंदमि ऐं खाली असांखे जेके आहिनि नंढा ॿार आहिनि त हुननि जे करे असांखे परेशानी न थे किथे बि बीहणो पवे या किथे बि ॿ मिंट कमु आहे त तव्हां जा ड्राइवर पोइ असांखे परेशान न कनि इज़ीली असांखे भाई ॿियनि ऐं एजस्ट कनि ॿारनि जे करे ठीकु आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो थोरी देरि में त मां तव्हां खे ॿुधायां थी